मां गुजरात में रहंदो आहियां गुजरात में कच्छ जिले में असांजे हिते जा ॿार फ़ुटबॉल जाम वधीक रमंदा आहिनि हिते फ़ुटबॉल टेनिस क्रिकेट स्केटिंग ऐं ॿे ॿिया खेल वधीक प्रख्यात आहिनि हिते फ़ुटबॉल लाइ स्कूल में वॾा वॾा ग्राउंड आहिनि ऐं फ़ुटबॉल लाइ अलॻि अलॻि कोचिंग जे लाइ टीचर बि आहिनि ॿियो स्केटिंग लाइ गुजरात में वॾनि वॾनि शहरनि में वॾा वॾा स्केटिंग जा ग्राउंड ठहियल आहिनि जिते ॿार वञी करे स्केटिंग कंदा आहिनि हू ग्राउंड गवर्मेंट जे द्वारा प्रोवाइडिड आहिनि हुननि ग्राउंडनि में वॾा खां वठी नंढनि ॿारनि ताईं सभु स्केटिंग कंदा आहिनि ॿियो गुजरात में क्रिकेट जाम प्रख्यात आहे क्रिकेट ॿारनि ने वॾनि ॿई उत्साह सां रमंदा आहिनि गुजरात में वॾो वॾो सभिनि खां वॾो इंडिया जो स्टेडियम आहे गुजरात में ॿार गलियुनि गलियुनि में बि मौज खां क्रिकेट रमंदा आहिनि ॿियो गुजरात में ॿार वधीक गली डंडा ऐं टेबिल टेनिस ऐं टेनिस बि रमंदा आहिनि टेनिस जो ग्राउंड बि स्कूल में हूंदो आहे जंहिं जंहिं टीचर अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि ॿियो गुजरात में ॿिया बि आउट डोर गेम प्रख्यात आहिनि